हैल्लो अड़ो मेरा जन्मदिन ऐ तुसें केक तुस डबल स्टोरी आह्ला बना देगे कोह्का कोह्का कोह्का फ्लेवर ऐ तुस चाकलेट बनाऊड़ेओ आहो ओह् केह् आखदे तुस नुआढ़े च अंडे शुंडे पांदे अड़ो साढ़े घर ते कोई अंडे शुंडे खंदा नेईं ऐ ते तुस नेईं पायो नुआढ़े च अंडे ओ बाकी मतलब डबल स्टोरी आह्ला चाकलेट केक किन्ने दा किन्ने दा ओह् ज्हार रपे दा डबल आह्ला यरो कोई नि आऊं तुसें देऊगा कल ज्हार रपेआ तुस बनाई शुइयै रक्खुड़ेओ मेरा नाम बी लिखुड़ेओ कन्नै मेरा नाम ऐ सुनील ओह् मैं चाहिदा कल ते आऊं तुसें कल देऊगा तुसें पैसे ते कन्नै तुस बनाई शुइयै रक्खुड़ेओ ते शैल डिजाइन शुन बनायो तुस तुस चलो शाम्मी तकर बनाऊड़ेओ चलो ठीक ऐ आऊं कल आगा थुआढ़े कोला लेई जागा अच्छा